जी मेरा ऐसा मानना है मैं इस बात मैं इसका समर्थन करता हूँ की समाचार पत्र में विद कॉलम में छोटे या कुटीर उद्योग कृषि से संबधित मामलों को दिखाया जाना चाहिए क्योंकि भारत एक कृषि वाला देश है जहाँ पे अधिक भारत के अधिकांश जनता कृषि से जुड़ी हुई है उनका रोजगार उससे हो रहा है और भारत की जी डी पी मे कृषि से पैदा होने वाली फसल उपज फल जी डी पी में बहुत बड़ा योगदान देते है और समाचार पत्रों में कृषि की छोटी छोटी बातों को बता बताने पर उनके फायदे उनके नुकसान और क्या ऐसी टेक्नॉलजी ऐसी चीजें फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते है जिससे कृषि में और कृषि की प्रोडक्टविटी अच्छी हो जो छोटे स्तर के किसान है उनका इनकम बढ़े रोजगार उनको उनको रोजगार मिले और वह अपने फसलों का अच्छे से उपयोग कर सके जिससे जो किसान अशिक्षित है उनको अच्छे फसल का ख्याल कैसे रखे फसल की अच्छी उपज कैसे करें उन्हें नहींं पता है यह यह समाचार पत्र इन सारी चीज़ों मे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है